हाँ हमारे जिले में ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी कुछ ही मतलब एक दो सांस्कृतिक जो नृत्य सिखाने बाले वा प्रशिक्षण कार्यक्रम है मतलब जो हमारे पारम्परिक और जो हमारे सांस्कृतिक जो हमारे जिले की नृत्य है उसको वो सिखाते है और उसको प्रशिक्षण करते है लेकिन आजकल उन नृत्य को ज़्यादा कोई नृत्य करने को इच्छा नहीं लगती वो आजकल की बच्चे जो है वो मर्डेन की नृत्य करने में ज़्यादा मतलब इच्छा रखती है तो उन प्रशिक्षण कार्यक्रम को ज़्यादा बच्चे नहीं जाते लेकिन कभी कभी जब हमारा यहाँ पर्व पर्बानी होता है उन प्रशिक्षण जो कार्यक्रम की से जो बच्चे आते है वो उन पर्व पर्बानी में नाचते है